में बोला नी आं खेढां दे बारे च खेढां इ'न्नियां शैल खेढां होंदियां हर इक किस्मां दियां खेढां होंदियां न ते पराने जमान्ने च केह् होंदा कि कुड़ियें गी बाह्र निं हे आन दिंदे जिसलै बी कोई जागत् जां ओह् खेढां खेढदे हे ते असें ई उ'नें ई दिक्खियै बड़ा चाऽ लगदा हा कि अस बी खेढां खे'ल्लियै ते ओह्दे बिच केह् आखगे जिसलै ओह् खेढां खेढदे हे ते साढ़े घर आह्ले जेह्ड़े हे ओह् असें निं हा बाह्र जान दिंदे खेढनै बास्तै कि के एह् कुड़ियां न कुड़ियां न केह् खेढां खेलनियां न कुड़ियें दा कम्म होंदा रोटी रुट्टी बनानी झाड़ू पोह्चा लाना ते झाड़ू पोह्चा लाइयै ते अपने बस अपना ई कम्म काज़ करना होंदा हा ते जिसलै असें ई उ'नें ई दिक्खदे ते साढ़ा बी बड़ा मन करदा हा ते असें कि'यां जाना हा जिसलै असें ई खेढां खेलनै ई जंदे हे तां साढ़े घर आह्ले असें ई बड़ा मारदे हे ते जदूं असें फिरी असें स्कूल पाई दित्ता स्कूल पाइयै ते असें जिसलै स्कूलै बिच खेढां खेढदे हे ते असें ई असें ई ठिक्करी साह्नू बड़ी शैल लगदी ही ठिक्करी ते अस कुड़ियें ई कुड़ियां केह् करदियां हियां कि असें ई ठिक्करी खेलनी ठिक्करी खेलनी ठिक्करियां बी बड़ी शैल होंदी ही ते त्रै चार कुड़ियें नै ठिक्करी खेलनी ते स्कूलै च ई खेढां करदे हे ते फिर जे घर आना ते घर ठिक्करी खेलन जान निं हे दिंदे ते बस इ'यै कि जिसलै मौका मिलदा हा ते असें स्कूलै बिच जाइयै छुट्टी इक बी निं ही मारनी कि असें जिस टाइम जाना ते असें स्कूलै च जाइयै ते ठिक्करी खेलनी जिसलै घर कुड़ियां आनियां ते इ'नें ठिक्करियां खेलनियां साढ़े घर आह्ले निं हे जान दिंदे असें ई ठिक्करी खेलनै ई असें चोरी छप्पियै जाना तां उ'नें फिरी असें ई घरै ई लेआना बापस तरीह्ड़ी तराह्ड़ियै ते अहें चलो घर ते फिरी जिसलै असें तीसरी चौथी चढ़े ते फ्ही असें ई छप्पन छपाई लग्गी पे खेलन छप्पन छपाई बी घर जिसलै छुट्टियां पौंदियां हियां ते घर बी केह् करना होंदा बाहर बेहियै जिसलै असें खेलनै ई जाना तां बी साढ़े घर आह्लें आई जाना भिरी उ'नें आखना कुड़ियें दा केह् कम्म होइया कुड़ियां जिसलै दिक्खो उसलै खेढां पांदियां जिसलै दिक्खो उसलै खेढां पांदियां कि इ'न्नियां तुसें ई कम्म ऐ निं ऐ कोई घर भिरी उसदे बाद च जिसलै दूऐं दे बच्चे दिक्खने लोकें दे ते असें ई बड़ा चाऽ लग्गना कि अस बी कोई खेढां खेलियै सारे खेलदे साढ़े घर आह्ले गै निं जान दिंदे न ते फिरी जि'यां चौथी पंजमीं होंदे हे अस ते असें दौड़ा बिच में ते मेरी मामे दी कुड़ी ही अस दौड़ लानै ई जंदियां हियां ते लोकें ने तां बी जान निं दिंदे दिक्खो कुड़ियां न ते कुड़ियां दौड़ां लान जंदियां सबैह्रे सबैह्रे ते इ'नें निं भेजना कुड़ियां शैल निं लगदियां दौड़ां लांदियां जिसलै जंदियां कुड़ियां निं शैल लगदियां ते भिरी अस तां बी अस घर जाइयै भिरी तां बी निं सानूं जान दित्ता ते कोई बी खेढ ऐ कोई हर इक किस्मा दी जेह्ड़ी खेढ ऐ कोई बी जेह्ड़ी दौड़ा ऐ दौड़ ऐ ठिक्करी ऐ वॉलीबॉल ऐ बैडमिंटन ऐ एह् जेह्ड़ियां बी खेढां न एह् सारियां साढ़ियां नेशनल गेमां न ते असें इ'नें ई दिक्खियै बड़ा शैल लगदा कि अस बी खेढचै पर साढ़े घर आह्ले निं असें ई जान दिंदे कि उसलै पराने जमान्ने च केह् होंदा हा लोकें दियां सोचां जेह्ड़ियां हां ओह् इ'न्नियां नेईं हियां होंदियां कि ओह् बस कुड़ियां गी केह् हा सिर्फ मुड़े ई मुड़े मुड़े एह् खेढां खेलो मुड़े एह् खेढां खेलो बस कुड़ियां बास्तै केह् हा कि रोटी बनानी ते बस अपने घर बौह्ना ते कुतै खेढन निं जाना जागतें कुड़ियां कन्नै ते एह् जेह्ड़ा जमान्ना ऐ ते एह्दे नै भाएं तुस स्कूल जित्थें मर्जी जाओ दूर जाओ जिसलै असें स्कूल पढ़दे हे स्कूला दे टूर जंदे उंदे कन्नै खेढन जाओ ते इक बारी में सतमीं पढ़दी ही ते मिगी खो खो बड़ी शैल लगदी ही खो खेली में ते मिगी मैड़में ने इक गिफ्ट दित्ता ओह्दे ई ट्रॉफी ही असें फर्स्ट आई जि'न्नी बी साढ़ी टीम ही असीं फर्स्ट आए तां खो खो असें इ'न्नी प्यारी ही कि असें स्कूल ई खेढदे हे स्कूल ई खेढदे हे ते जे घर आइयै असें ई बोलदे हे निं खेढना अज्ज स्कूल ते होर तुसें खेढना तुसें इ'न्ने इ'न्नियां बड्डियां बड्डियां कुड़ियां होदियां हून तुसें खेढना इक ते कैसियां लगदियां तुसीं खेढां खेढदियां असें बस स्कूल ई खेलनियां ते फ्ही असें कठुऐ जाना सनांदे निं हे कि असें घर बी कुड़ियां कन्नै चोरी चोरी गल्लां करनियां कि असें असें जेह्ड़ी गेम खेलनी ऐ स्कूल बी ते टैम कड्ढियै ते असें खेढां खेढनियां ते असें इ'न्नी शैल लगदी ही ओह् फिर ऐ में दसमीं चढ़ी ते तां मी इक कबड्डी दी गेम आई ही कबड्डी दी में टीम बनाई में टीम बनाई ते खो खो इ'न्नी शैल लगदी ही सानूं ते असें खेढी ओह् गेम ते भिरी साढ़ी बी होर तिन्न चार कुड़ियां ऐहियां गेम खेढी ते अस तां बी फर्स्ट आइयां अस पैह्ले नंबर 'र आई गेइयां असें पैह्ले नंबर 'र हियां मैडम ने सानूं पैसे दित्ते होर बी बगैरा जूस बिस्कुट बगैरा दित्ते अहें एह् लो तुसी खाओ ते बड़ा शैल ओह् रेहा फिर असें जिसलै इत्थें आए कि जिसलै में कॉलेज दे बिच आई ते में तेरमीं पढ़दी ही ते में ते मेरा भ्राऽ हा अस एह् दौड़ लानै ई जंदे हे सबैह्रे कि असें दौड़ लानी ऐ दौड़ लानी ऐ असें दौड़ लांदे ऐ तां बी घरै दे बी सबैह्रे पंज बजे उट्ठियै ते घरें आह्लें कोला चोरिया जंदे हे ते घरा दे बाह्रा दा ताले बंद करी ओड़ने ते आपूं चली जान दौड़ लाइयै दौड़ लाइयै आइयै ते पैह्ली डोली खोली ओड़नी ते असें सेई जाना भिरी ते उ'नें ई केह् पता लगदा हा कि एह् कु'त्थें जा दे न ते अहें चोरी चोरी जाना ते तां बी भी तां बी में कॉलेज दे बिच फिर में जम्मू गेई दौड़ लाने बास्तै ते उद्धर बी में दूऐ नंबर उप्पर आई ते सर होरें मिगी कपड़े दित्ते ट्रैक सूट दित्ता कन्नै पैसे दित्ते कन्नै इक ट्रॉफी बी थ्होई मिगी ते ट्रॉफी थ्होई ते भिरी एह् जेह्ड़ियां खेढां न एह् साढ़ियां समाज च पैह्लें घट्ट बद्ध होंदियां हा ते बस कुड़ियां बास्तै ते एह् होंदा निं ही खेढां बस मुड़ें आस्तै मुड़ें जित्थें दिक्खो ते मुड़े गै खेला दे मुड़े कबड्डी खेला दे मुड़े उप्परा दा ते अज्ज अज्ज दे जमान्ने बिच खेढां ओह् सारें बास्तै न ओह् भाएं कोई भाएं स्याना ऐ भाएं ञ्यानां ऐ भाएं बड्डा ऐ भाएं लौह्का ऐ सारें बास्तै खेढां न ते अज्जै दै जमान्ने कुड़ियां बैट बॉल बी खेलदियां न ते ते कन्नै कबड्डी खेलदियां खो खो खेलदियां बैडमिंटन खेलदियां भिरी चेस खेलदियां अज्ज दे जमान्ने कोई कुड़ियें गी कोई रोक टोक निं ऐ सब जेह्ड़ियां बी खेढां न ओह् सारियां कुड़ियां खेलदियां न ते कुड़ियां ई अज्जै दे जमान्ने जेह्ड़ियां कुड़ियां न ओह् कुड़ियां खेढां दे कन्नै कन्नै बड़े दूर बड़े दूर दूर तक्कर पुज्जा दियां न ते जिं'दे कन्नै ओह् अपना नाम रोशन करा दियां न ते नाम रोशन करियै हून जेह्ड़ियां कुड़ियां न कुश्ती खेलदियां न ते केह् बोलदे कोह्ल खेलदियां न ते असें एह् सिर्फ जेह्ड़े होंदे एह् मुड़ेआं दे कोह्ल होंदे न ते ते एह् जेह्ड़ी कोई बी गेम ऐ हर इक कुड़ी खेली सकदी ऐ कोह्ल बी कुड़ी खेली सकदी ऐ ते एह्दे बिच कोई शर्म आह्ली गल्ल निं ऐ कि हर इक खेढ जेह्ड़ी ऐ ओह् खेली सकदी ऐ अपनी कोई बी जेह्ड़ी अपनी ख्बाहिश ऐ ओह् पूरी करी सकदी ऐ ते ओह्दे कन्नै उसी कोई दिक्कत निं ऐ पिछले जमान्ने च अज्ज कल कोई बी निं रोकदा ऐ अज्ज कल असें बैडमिंटन खेलने बैट बॉल खेलने फिरी फुटबॉल खेलने वॉलीबॉल खेलने कबड्डी खेलने खो खो खेलने दौड़ा लान्ने बथ्हेरा किश करने एह् जेह्ड़ियां अज्ज कल कोई निं सानूं रोकदा असें कॉलेज च बी पुज्जी गेदे न पर सानूं कुसै ने निं कॉलेज बिच बी इ'न्नियां बड़ियां खेढां होंदियां न ते जेह्दे कन्नै असें ई अहीं खेलां खेलदे न